जी मूंखे ड्रॉइंग करण ॾाढो पसंदि आहे मां नंढिड़ी हुअसि चौथें पंजे क्लास में त मूं भाॻु वरितो हुओ मुंहिंजी टीचरुनि खे ॾाढो पसंदि आयो हुओ मां किथे बि ॾिसंदी आहियां मूंखे ड्रॉइंग करण एतिरो सुठो लॻंदो आहे कि मां हुनखे ॾिसी करे पाणेई कुझु न कुझु ठाहिण लॻंदी आहियां जॾहिं मां हुन में पार्ट हुन भाॻु वरितो त मुंहिंजी टीचरुनि खे बि जाम वणियो हू चवनि पिया तूं हिन मामले में तूं बिल्कुलु तूं अॻियां वेंदीअ हुननि मूं खां घणेई शयूं आहिनि नंढे में त भाई कॾहिं गांइ ठाहिरायो कॾहिं कुझु बि ठाहिराए वरितऊं मूं ठाहियो त बिल्कुलु सही हिकदमि बिल क्लीन बिल्कुलु ठहियो मुंहिंजी हुननि ॾाढी शाबासी ॾिनऊं हुन खां पोइ घरु आयमि पंहिंजी मम्मी खे ॿुधायो पापा खे ॿुधायो हू बि ॾाढा ख़ुशि थिया मूंखे हेॾी शाबासी ॾिनऊं चवण लॻा बेटा तूं हिनमें ज़रूरु अॻ अॻियां वधंदीअ हुन खां पोइ मां जिथे बि वञा किथे कुझु बि ॾिसां बसि मन में ड्रॉइंग करण लॻां जंहिं जंहिं ॾिठो उन्हनि खे ॾाढो वणणु लॻो कंदे कंदे वरी छा छा कयो हुन में मेंदी लॻाइण लॻियमि मेंदी लॻाई त मूंखे मेंदी बि लॻाइण छो कि हुन में ड्रॉइंग जे बिना त मेंदी बि कोन लॻाए सघिबी आहे त मूं मेंदी लॻाइण शुरू कई हुन खां पोइ माण्हुनि खे एतिरी मेंदी लॻाइण लॻियमि कि माण्हू एतिरी वधण लॻी अॼु त मूंखे पेमेंट ॾेई करे बि हू ॼणा मूं खां मेंदी लॻवाईंदा आहिनि और मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ॾिसो बचपन जी शइ मूंखे अॼु बि कमु पेई अचे हिन ॻाल्हि लाइ भई सभु ख़ुशि आहिनि मां बि ॾाढी ख़ुशि आहियां